जॾहिं घर में नयो ॿार ईंदो आहे कोई ॿार नयो पै पैदा थींदो आहे त हुन खी हुन जी सुठी तरह असांखे देखभाल करिणी खपे हुन खे अलॻि सां कमिरे में सुम्हारिणो खपे कोई बि अगरि बीमारु माण्हू हुजे त हुन ॿार खे न खणे अगरि कोई बि ॿियों बि अगरि ॿार खे खणे थो त सुठी तरह सां पंहिंजा हथ धोई करे ॿार खे खणे जीअं कोई कीटाणु हुन वटि न वञनि ॿारु वटि अगरि ॿार खे थोरो सो बि खांसी जुखाम थिए त हुन खे पहिरों ॾेखारियो कंहिं खां या ॾाढा घर जा बि नुस्खा थींदा आहिनि उहो कयो ऐं ॿार खे सही कयो थोरो ऐं हुन खे हमेशह साफ़ु सुथिरा कपिड़ा पाए रखो हुन हुन खे सुठी खुलीदार जॻहि में रखो ॿार खे हुन खे जेतिरो थी सघे उस में बि विहारियो सीअ में कम ऐं घर साफ़ु सुथिरो रखो ताकी जेके बि कीटाणु हुननि हू नंढे ॿार वटि न वञनि अगरि कोई बीमारु हुजे घर में त उहो ॿार खे न खणे ऐं अगरि कोई बीमारु थी वञे त हुन खे ॿार सां अलॻि रखो